ग्रह ग्रहपर कहै छै कि एहिसँ एहिसँ पता नहि छै कि ग्रहपर आओर कोनो ग्रह छै कि नहि छै आब जानलाक बादे वैज्ञानिक बतेलाके बादे जानय भी पड़ै छै एहिसँ हमरा सनि नहिए जानै छियै कि छै नहि छै वैज्ञानिकके द्वारा पता लगेलारे बाद ही जानै पड़ै छै आन ग्रह छै या नहि छै जौँ हौते तऽ सभे जानबे करते जँ नहि छै तऽ नहिए जानतै एहिसँ हमरा सनि अभी नहि जानै छियै हम कि बतैयै कि जानै छियै नहि जानै छियै तऽ नहिए बतेबै नहि जानै छियै जानलाके बाद जानि गेलारे बाद जे छै अन्य ग्रहके बारेमे बताबय पड़ै छियै कि हँ ग्रह आओर छै कि या नहि छै जँ होतै तऽ बतेबै नहि होतै तऽ नहि बतेबै